हैल्लो एह् डैंटल आह्ले डाक्टर स्हाब होर बोल्ला दे न डाक्टर स्हाब मैं इ'य्यां दाड़ें पीड़ां न मिकी कन्नै लग्गे दा ते इक एह् करानी ही ठीक मतलब पटाना पौग दाड़ जां मतलब तुसैं इय्यां कोई दोआई शुआई लाइयै इस्सी ठीक करगे अच्छा पैसे किन्ने लग्गने ओ दिक्खेओ तां बड़ा मिकी दर्द बड़ी ऐ दाड़ें दर्दां न सारी दर्दां कीड़े कुंदा लग्गे दा दाड़े ही ते दिक्ख लैयो आह्नियै ते कन्नै मिकी फ्ही पैसे बी पैसे बी सनाउड़े ओ मैं गरीब बंदा मेरा इन्ने मेरे कच्छ पैसे नी हैन ते अच्छा चलो अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ डाक्टर स्हाब दिक्खी लैयो फ्ही आई जागा मैं ठीक ऐ ए ठीक ऐ